हलो सरोज मां लता पई ॻाल्हायां अॼकल्ह फ़्लू जो मौसम पियो हले मौसम ॾाढो ख़राब आहे इन करे मां तोखे इम्यूडिटी वधाइण लाइ ऐं स्वस्थ्यु रहण जे बारे में ॿुधायईं त तूं कीअं पंहिंजी परहेज कर विटामिन ऐ जी शयूं खा जीअं त ॻाढ़ी गजर आहे सलाद आहे उन्हनि में भरपूर संतुलन आहार बि हूंदो आहे ऐं ॿियो त सवेल उथी नियमित रूम सां रूप सां कसरतु कर ऐं निंढ बि सवली कर अठ कलाकु या नव कलाक सुठी निंढ कर भरपूर निंढ कर त न जे बंदोबस्तु में कारगार इम्यूनेशन पंहिंजी वधाए ऐं हिन मौसम में तूं पंहिंजी तबियतु जो बि ध्यानु रख फ़्लू जो मौसम पियो हले ऐं इंयूनि टी इंयूनिटी वधाइण लाइ ऐं फ़्लूअ खां बचण लाइ हींअण त जिते किथे वैग्ज़ीनेशन बि खुलियूं आहिनि उहे सुईयूं हणाए ऐं पंहिंजो ध्यानु रख हिन मौसम में पंहिंजी इंयूनिटी वधाइण लाइ पंहिंजे शरीर जो ध्यानु रख कसरतु नियमित रूप सां निंढ कर सुबुह जो उथी पंहिंजी विटामिन वारी शयूं खा मिनरल्स वारी शयूं खा जीअं त गजर थी अचे सूफ आहे या रोटीअ में बि पंहिंजी सुठी सुठी आहार खण रोटीअ खां अॻ थोरो सलाद खाईंदी कर ऐं हीअ सुईयूं हणाए त तुंहिंजी तबियतु ठीकु रहंदी फ़्लूअ खां बची रहंदीअ